آداب کیا یہ کے کار ایجنسی کا ریسپشن آفس ہے جی میں نے آپ کی کار ایجنسی سے ٹیکسی بک کی تھی اور بک کر کے بھی تیس منٹ کا وقت ہو چکا ہے آپ اپنے ڈرائیوروں سے کنٹیکٹ کر کے دیری ہونے کی وجہ پوچھیں اور اگر اسے اور بھی دیری ہوگی تو آپ اپنی ٹیکسی کینسل کر دیجئے کیونکہ مجھے جلدی نکلنا ہے اور آپ کے ڈرائیور پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں جزاک اللہ